जखन खाना बनबै छलै तऽ अगर चुल्हापर केओ बना रहल छै तऽ ओकरा ई चीज देखबाक चाही कि आगि तऽ बेसी नहि भरि गेलैए जलावन सहीसँ तऽ लागि रहल छै कियाकि अगर आगि लागि जेतै तऽ ओ जलि सकै छै आओर तेलमे पानि नहि पड़बाक चाही अगर गरम तेलमे पानि पड़ि जेतै तऽ फोका भए जेतै आगि लागि जेतै आओर एहिसँ इन्सानके हानि पहुँचतै अगर केओ गैसपर खाना बना रहल छै तऽ ओकर रेगुलेटर चेक करना चाही गैस नीचासँ बन्द छलै कि नहि ऊपरसँ बन्द छलै कि नहि पूरा चेक करना चाही आओर गैस जब खाना बनबै छै तऽ पूरा सामग्री एक जगह रखना चाही आओर पूरा देखना चाही कि की सही छै आओर की सही नहि छै आओर अगर केओ टचके ऊपर बना रहल छै तऽ ओकरा लाइनके ध्यान रखना चाही कोनो तार तऽ नहि खुलि गेलै कियाकि अगर करेन्ट मारि देतै तऽ एहिसँ बहुत जादा हानि भए सकै छै घरमे शॉक लागि सकै छै ओ आदमी जे खाना बना रहल छै ओकरा हानि भए जेतै बहुत किछु भए सकै छै अगर केओ अगर केओ गैसपर खाना बना रहल छै तऽ ओकरा पूरा अपन प्रोटेक्शन खुद करना चाही खाना बनबैवला के कियाकि अगर प्रोटेक्शन नहि करतै तऽ फेर दिक्कत भए सकै छी